جی ہاں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مجھے بائک چلانے مطلب چلانے کا من نہیں کرتا ہے جس طرح سے پیٹرول قیمت بڑھ گئی ہوئی ہے اور یہ چیز کہیں نہ کہیں نقصان دے بھی ہے کہ اس پیٹرول سے ایندھن سے پٹرول پردوشن زیادہ ہوتا ہے بیماریاں نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی جو نہیں ہوتی تھی اب زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگ باگ ایک سمے تھا پچاس روپے لیٹر ہم لوگ پیٹرول لیا کرتے تھے اب ایک سو دس روپے لیٹر ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں اب صرف ضرورت کے مطابق گاڑی چلانے کا ہی دل کرتا ہے پھالتو کا پہلے گھوما کرتے تھے اب وہ چیز نہیں ہے جس سے کہ ایندھن کی بچت کرنے کی ہم لوگ کوسش کرتے ہیں اب فالتو جگہ نہیں جا سکتے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے جو چاہ کے بھی جب نہیں جا سکتے ہیں اور اس سے بھی نئی نئی بیماریاں جو ہوتی ہے تو زیادہ پردوشن زیادہ نکلتا ہے تو اب وہ کہیں نہ کہیں اب سوچنا پڑ جاتا ہے کہ پردوشن نہ نکلے پھالتو کا نہ گھومیں ایک تو اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا ہوا ہے بیماریاں اس سے نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سب سوچ کر کے دل نہیں کرتا گاڑی چلانے کا جو مجبوراً کہیں دل کیا نکل جانے کا تو نکل گئے نہیں تو گھر میں بائک کھڑی رہتی ہے کیونکہ اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا ہوا ہے جو لوگوں کی کمر توڑ دیا ہوا ہے بیماریاں ایک سے ایک پیدا ہو جا رہی ہیں اور چاہ کے بھی کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے جی جی